राजस्थान में जो लोग है यात्रा करते समय अपने समय का सदुपयोग करने के लिए वो इस प्रकार से जो अपनी योजना बनाते सबसे पहले तो वो ट्रेन से जाना पसंद करते हैं वो ऐसा साधन देखते हैं जहाँ उस जगह पर कम से कम समय में पहुँचा जाए या बस के द्वारा या फिर ट्रेन के द्वारा और वो बड़े विशाल शहरों कभी उस हिसाब से कभी वो बड़े विशाल शहरों को गिनते हैं या कभी वो क्या करते हैं कि छोटी जगहों पर जाते हिल स्टेशंस पर जाना पसंद करते हैं वो उस मतलब होता है की अगर सर्दी में जाए तो ऐसी जगह पर जाए जहाँ उनको थोड़ा सा मतलब सर्दी से और राहत मिले और गर्मी के समय में वह ठंडी जगहों पर जाना पसंद करते हैं इस प्रकार से जो राजस्थान के जो लोग हैं अपनी यात्राओं का योजना बनाते हैं और वो देखते हैं कि कब सबकी छुट्टियाँ आ रही है कब बच्चों के एग्जाम नहीं है जब परिवार के सभी सदस्य फ्री है इस प्रकार से बैठकर वह अपनी यात्रा की जो है रूपरेखा तैयार करते हैं और ऐसा करने के बाद ऐसा करने से उनकी यात्रा जो बहुत ही अच्छी और सफल यात्रा बनती है